हँ हेलो जी प्रणाम सर हम तऽ पहिल बेर पहिल बेर हम बिहार अएलहुँ अइ हम अपन जे छै ने बिहारके अपनेसँ जानकारी चाहै छिए जे बिहारमे कोन कोन प्रकारके जे छै से अपना सभके लोकनृत्य अथवा जे छै से लोकगीत ई सब प्रचलित अइ हम तऽ पहिल बेर बिहार आएल छी हम तऽ दिल्ली दोसर राज्यके रहैवला लोक आ बिहार अएलहुँ अइ हम जानै लए चाहै छी जे कोन कोन लोकनृत्य अथवा लोकगीत सब अपना यहाँ कोन कोन प्रचलनमे अछि

जी जी

अच्छा अच्छा बहुत प्रकारके छै ई तब तऽ बहुत प्रकारके जे छै से लोकनृत्य सभ अइ आओर लोकगीत जी अच्छा जी

जी जी

अच्छा अच्छा जी

ओ अच्छा अच्छा विदाइके घड़ी मोटा मोटी जे जी जी जी जी बच्चासभ

अच्छा ओ ओ अच्छा तखन तऽ बहुत प्रकारके लोकगीत आओर लोकनृत्य जे छै से बिहारमे छै आइ हम इहो सिखलहुँ एगो जे महेशवाणीमे आ नचारीमे भी अन्तर छै अपनेसँ हम इहो सिखलहुँ इहो बहुत लोकगीत आ लोकनृत्यके बारेमे अपनेसँ जानलहुँ बिहार हम आएल छलहुँ तऽ सोचलिए जे कोना पता चलत हमरा सब किछु बेस सर तब प्रणाम मार्गदर्शनके लेल